हमारे राज्य में बहुत से साधन चलते हैं जैसे बस ट्रेन ऑटो ई रिक्शा आदि चलते हैं बस से बोहोत बहुत लोग जाते हैं उन्हें थोड़ा कम कम पैसे लगते हैं और ट्रेन से भी जाते हैं ट्रेन में बहुत सी सुविधाएँ होती हैं उसमें हर चीज़ जैसे उनमें उसमें खाने का भी रहता है वहीं मिल जाते हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है और काफ़ी सारी सुविधाएँ उसमें मिलती हैं और कुछ लोग अपनी अपनी साधनों से जाते हैं उनके पास मोटरसाइकिल होती है टू व्हीलर होती है फोर व्हीलर होती है वह अपने अपने साधन से ही जाते हैं अपनी यात्रा को सफ़र करते हैं और बहुत सी उसमें जो भी उन्हें तकलीफ़ होती है तो बहुत कम हो जाती है ज़्यादा उनको सोचना नहीं पड़ता जहाँ जाना होता है तो अपने साधन से भी जाते हैं ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा होता है उसमें कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज्या